हलो तव्हां स्विगी मां था ॻाल्हायो मां हाणे हाणे हिकु ऑडर प्लेस कयो जंहिं में मूंखे कुझु शयूं वधाइणी आहे मुंहिंजी ऑडर आई डी आहे छह छह अठ नव ॾह अठ छह ऐं हिन में मूंखे पनीर वारी भाॼी जेकी आहे उहा मां हाफ़ क्वॉंटिटी प्लेस कई हूई त तव्हां हुनखे फ़ुल करे छॾो ऐं जेका मां नान ॿ कया हुआ ऐड तव्हां हुनखे चारि वधाए छॾो ऐं मूंखे ई क्वॉंटिटी हिन लाइ वधाइणी आहे मुंहिंजे घर में न महिमान अची विया आहिनि त मूंखे हाणे हिन लाइ ई क्वॉंटिटी वधाइण जी मुंहिंजे तव्हां मूंखे ई जेको बि बिलिनि जो थींदो तव्हां मूंखे स्केनर मोकिले छॾिजो मां तव्हांखे वाट्सअप नम्बर थो ॿुधायां मुंहिंजो वाट्अप नम्बर आहे अठ अठ नव ॾह छह अठ नव छह हिन ते तव्हां मूंखे स्केनर मोकिले छॾो मां तोखे तव्हांखे सॼी पेमेंट करे छॾंदुसि ऐं मूंखे पेमेंट ॿुधाए छॾिजो केतिरी थी थिए ठीकु आहे ऐं ठीकु आहे तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी